دلی میں بنیادی ثقافتی اور سماجی اصول ایک دوسرے کے احترام اور برابری پر مبنی ہیں یہاں لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں الگ الگ مذاہب اور ثقافتوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں چاہے صنف ہو یا مذہب لوگ ایک دوسرے کا خیر مقدم کرتے ہیں ان کے تہوہاروں اور خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور دکھ درد میں بھی ساتھ کھڑے رہتے ہیں وقت کے ساتھ دلی میں خواتین کے حقوق صنفی برابری اور سب کے لیے تعلیم اور روزگار کے مواقع میں بھی بہت بہتری آئی ہے اب نوجوان نسل مزید کھلی سوچ رکھتی ہے جہاں خاندان کے روایتی اقدار اور جدید سماجی اصولوں کی خوبصورت امتیاز نظر آتا ہے دلی کا معاشرہ اپنی تہذیبی ورثے کو سنبھالتے ہوئے سماجی ہم آہنگی اور ترقی کی طرف مسلسل آگے بڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ دلی کو ایک تحریک تحریک اور زندہ دل شہر کہا جاتا ہے